भायर वचून खेळपाचें खूब तरेचे खेळ आसा जशें की पेंवप क्रिकेट खेळप लगोऱ्यांनी लिपच्यांनी धरच्यांनी अशें जायते खेळ आसात आतां म्हाज्या बद्दल सांगत जाल्यार न्ही म्हाका भितर बसून खेळपा पेक्षा भायर वोसोन खेळप हें खूब आवडटा कारण भायर न्ही बरें प्रसन्न वातावरणांत आमी खेयटात तेन्ना आमकां कसलेच मनान विचार नासता मन एकदम न्ही अशें प्रफुल्लीत आसता म्होणोन न्ही म्हाका भायलो खेळ खूब आवडटा आतां मेन म्हणल्यार न्ही म्हाका क्रिकेट हो खेळ खूब आवडटा पयलीं म्हजो पप्पा जेन्ना पय क्रिकेट टिवीचेर लायतालो तेन्ना म्हाका न्ही अशें खुबशें बोरींग अशें दिसतालें पूण जेन्ना हांव एकदां म्हज्या फ्रेंड्सा वांगडा क्रिकेट खेळ्ळां पोय तेन्नाच्यान न्ही हो खेळ म्हाका खूब आवडपाक लागलो तशेंच न्ही म्हाका फोर सिक्स अशें मारपाक आवडटा म्हाका चड बॉलींग करपाक कश्शें आवडना पूण जेन्ना पय बेंटींग करपाची पाळी येता पय तेन्ना म्हाका न्ही अशें दिसता की हो खेळ बंदच जावपाक जाय आनी हो खेळ चालूच आसुनी अशें दिसता आनी जेन्ना आतां पप्पा टिवीचेर केन्नाय केन्नाय टिवीचेर क्रिकेट लायता पय तेन्ना तो खेळ न्हू पयत रावूं अशें दिसता आतां टिवीचेर न्ही पयता पय आमी तेन्ना न्हू दोन टिम्स आसता आतां आमकां खंयची आवडटा पय ती आमी निवडटात आनी आमकां दिसता की जी टीम आमी निवडल्या पय ती टीम जिकल्यारूच पुरो अशें आमकां मनान जाता हो जालो आतां क्रिकेटीचो एक खेळ आतां दुसरें म्हणल्यार न्ही म्हाका लिपच्यांनी हो खेळ सुद्दां खूब आवडटा पयलीं न्ही आमी तेंचेर धा वीस अशें घालतात आनी जो कोण डॅन जाता पय ताका सोदून काडचें पडटा तो खंय लिपला तो तेका सोदचें पडटा आतां म्हजे बाबतीन उलयत जाल्यार म्हाका लिपपाचे पेक्षा ताका सोदून कशें काडप हें खूब आवडटा कारण तितून सुद्दां न्ही एक मजा आसता म्हूण म्हाका लिपच्यांनी हो खेळ सुद्दां खूब आवडटा आनी एक गेम आसा जाचें म्हाका नांव कितें तें खबर ना पूण म्हाका तो खेळ खेळपाक खूब आवडटा जशें की त्या खेळांत एक वस्तू लिपोवपाची आसता आतां जेणें ती वस्तू लिपयल्या पय ताका तें खबर आसता की तेणें खंय लिपयल्या ती वस्तू पूण आमकां खबर नासता न्ही की तेणें बाबा खंय लिपयल्या आनी आमकां एक मनान न्ही एक उत्सुकता आसता ती सोदून काडपाची आनी ती मेळ्ळ्यार आमकां खूब उमेद जाता मनान एक खूब उमेद जाता आतां जी कोणें खंय वस्तू लिपयल्या ती तेन्ना जी आमकां मेळटा ती वस्तू तेन्ना आमकां खूब आवड म्हटल्या तो खेळ खेळत रावूं अशें दिसता पय तशी एक उमेद जाता आनी जाणें ती वस्तू लिपयल्या पय ताणें आमकां एक हिंट किंवां अशें म्हणपाक शकता की क्लू तो दिता आनी ती वस्तू आमी सोदप आसता आनी तो खेळ न्ही हांयें मोबायलाचेर सुद्दां खुबशे अशें तो खेळ खेळ्ळा की मोबायलान सुद्दां ते खुबशे खेळ आसता असलेच आनी त्या म्हाका खेळ खेळपाक सुद्दां न्ही खूब आवडटा तशेंच न्ही म्हाका रिंगांनी हो खेळ सुद्दां खेळपाक खूब आवडटा आतां कसलीय स्कुलां ऑर कॉलेजीन कसलेंय कोंम्पिटीशन आसलें न्ही रिंगांनी जाल्यार म्हाका तितून भाग घेवपाक सुद्दां खूब आवडटा किद्याक की स्पोर्ट्सान जेन्ना आमी पार्टिसिपेट जावप म्हळ्यारूच खूब बरें कित्याक की तो खेळ खेळ्ळो म्हणटगीर एक आंगांन न्ही अशी स्पुर्ती येता आनी मन प्रफुल्लीत जाता म्हाका न्ही भायले खेळ खूब आवडटात आनी जो खेळ म्हाका खूब आवडटा पय तसले हांव भायर ते चड प्रमाणांत खेळटा म्हणोन म्हाका भायलो खेळ हो खूब आवडटा